हैलो आं जी तुस आरे आह्ले बोल्ला दे ओ अच्छा ते स्हानू लकड़ी चाहिदी ही थोह्ड़ी हारी ते थ्होई जाह्ग थ्होई जाह्ग हां निं अस परमंडल दा बोल्ला दे परमंडल परमंड़ल हां आं ते हून सर्दियां आवा दियां एह् एह् स्हानू इंया गै चाही दियां हियां थोह्ड़ियां हारियां स्हानू सर्दियां आवां दियां ते थोह्ड़ी हारी चाहिदी चुल्हे आस्तै होर थोह्ड़ा असें फर्नीचर बनाना हा ते थोह्ड़ी ओह्दे आस्तै चाहिदी ही अगर अच्छा ते अस दिक्खी लैगे ना थुआढ़े आरै उप्पर आइयै की किस स्हाब दी तुस लकड़ी लांदे ओह् ते किस स्हाब दी स्हानू चाहिदी होग ते ओह्दे स्हाब कन्नै फिर अस लेई लैगे ते रेट मेरा रेट दी कोई टेंशन निं ऐ आं ठीक ऐ आइयै फिर दिक्खी लैगे ठीक ऐ ते बस थुआढ़े कोल इन्ना होना चाहिदा की थुआढ़े कोल होनी चाहिदी लकड़ी ठीक ऐ ठीक ठीक आई जाह्गे